कक्राझार जिल्लानि सावस्रि खान्थिया जोबोरैनो मोजां मानो होनोबानो जोंनि सिभिल आर एन जि सिभिल हस्पिटेल बेयावबो बिरात मोजां फाहामनाय जायो आरो बेनि डक्टर नार्स बायदिफ्रा फाहामनाया बिरात मोजां लोगोसे आरो अनेक रोखोमनि हस्पिटाल दंबावो बायदि बे खाथि खालायाव हस्पिटाल दंबावो आरो बेफोर जाहैबाय एम आर एम हस्पिटाल बेयावबो बिरात मोजां नायो आरो एम आर एम एरै जोंनाव गोदान गोदान हस्पिटाल दंबावसै दाख्लिसो खुलिनाय बिदिनो केन्सार हस्पिटाल आरो मेडिकेल हस्पिटाल बिरात दंफै जोंनाव दंफैनोसै दा बेनि थाखाय बिसोरनि केयर खालामनाया जोबोत मोजां नायो सोरबाफोर बेमारि थाङोबानो फ्रि माबायावनो नायो फ्रि फैसा फ्रियावनो नायो फैसा थाखा लाया आरो एरै जोंनाव गामि सिं सिं साबसेन्थार हस्पिटेलफोर दङ दा बेफोरावबो बिरात मोजाङै नायो डक्टर नार्सफोर थायो आरो बिसोरनो नायो आर्खि लोगोसे एरै दंबावो जोंनाव आह बालागाव हस्पिटाल बेयावबो बिरात मोजां नायो बिनि नार्सफ्रानो गार्ड लायो बिरातनो आरो डाक्टरफ्राबो मोजां डक्टर मोजां नार्सफ्राबो मोजां दा जोंनि एरियायाव प्रब्लेम गैया आरो एथग्राब मानि केयार खालामनाया जोबोर मोजां केयार खालामो सुबिदा बायदि दं जोंनाव एथ'ग्राब मानि गोजां गोजान हस्पितालाव थांनाङा लकेलावनो जोंनाय जाजोबो फैसा थाखानि जेसेबां जोंनाव माबा नङा फ्रियावनो जोंनाव नायो